میں فوٹو لینے کے لیے کئی جگہوں پر جاتی ہوں جیسے کہ پارک ہے یا پھر مول ہے اور کھیتوں کے سائڈ جاتے ہیں سن رائز کا وییو سن سائڈ کا وییو کافی اچھے اچھے وییوز ہوتے ہیں آوٹ سائڈ ایریوں میں بہت اچھے فوٹوز آتے ہیں اور اگر آپ مین سٹی کی بات کریں تو ہمارے شہر میں گھنٹہ گھر ہے چوک ہے انٹا چورایا ہے یہاں پر اگر آپ بھیڑ بھاڑ والی جگہیں چاہیے ہیں تو آپ انہی جگہوں پر جا کر فوٹو کلک کر سکتے ہیں کافی اچھی فوٹوز آتی ہیں یہاں پر اور اگر آپ کو سنسان ایریے میں جانا ہے تو آپ جدھر کھیت ہیں اس سائڈ میں جا سکتے ہیں ادھر سن سائڈ کا وییو کافی اچھا آتا ہے اور سن رائز کا بھی اور میرے گھر کے سامنے ایک بلڈنگ ہے جہاں جس کے ٹاپ فلور سے کافی اچھا اسکائی وییو آتا ہے تو میں زیادہ تر وہاں سے بہت سارے فوٹوز لیتی رہتی ہوں